नमस्ते

हाँ ठीक है कर दूँगा आओ दफ़्तर में कर देगा

ठीक है ठीक

कंपनी का कंपनी अच्छी हाँ ठीक है दोपहर के बाद आना

दस बजे के बाद आना और पहले आना अच्छा वाला लेकर हाँ हाँ ठीक है कागज़ पूरे लेकर आना कागज़ पूरे लेकर आना

नौ बजे जल्दी आना

दो फ़ाइल काम है दो महीना का काम है

दस हज़ार सब लेबर को मिलेगा दस हज़ार सब बिल लकर आना दस हज़ार ग्यारह बजे तक आ जाना